नृत्य अहिड़ी कला आहे जंहिंजे ज़रिए असां पंहिंजा अ जज़्बात व्यक्त करे था सघूं जीअं त पिक्चरुनि में हीरो हिरोइन पंहिंजा जज़्बात व्यक्त कंदा आहिनि जीअं त कॾहिं हीरो दुखी हूंदो आहे त हू नृत्य में हू ॾेखारंदो आहे की हू क केॾो दुखी आहे ख़ुशि हूंदो आहे त हू ख़ुशी जे थ्रू ॾेखारंदो आहे की हो केॾो ख़ुशि आहे जीअं त असां जेतिरा बि गाना ॿुधंदा आहियूं के कंहिंमें दुख हूंदो आहे कंहिंमें गुसो भरियलु हूंदो आहे त हू नृत्य जे थ्रू ई असांखे ॾिसणु ईंदो आहे की हू इंसान छा थो चवणु चाहे हू व्यक्ती छा कहाणी थो ॿुधाइणु चाहे हाणे मां तव्हांखे ॿुधायां त जीअं माण्हू रामलीला ॾिसण थो वञे त रामलीला में बि उ जेका नृत्यकार थींदा आहिनि हू हिक कहाणी जे थ्रू कहाणी जे अ कहाणीस कहाणी था समुझाइणु चाहिनि असांखे नृत्य जे नृत्य जे थ्रू असांखे कहाणी समुझाईंदा आहिनि जीअं त राम कीअं वध कयो हो अ रावण जो अं कीअं बुराई ते पंहिंजी अ अच्छाई ॾेखारी हुई ऐं अगरि असां कृष्ण कृष्णलीला ॾिसंदा आहियूं त कृष्णलीला अ कृष्ण कृष्ण जी कीअं अं अं गोपियुनि सां गॾु लीला कंदो आहे उहो सभु असां ईअं ई था ॾिसी सघूं